یہاں پر ماہی گیری ساحلی ریاستوں کی ایک بڑی شناخت ہے ماہی گیروں کی بہت ساری ذاتیں ہیں بہت سارے گروہ ہیں اور اسی طریقے سے اس میں تقریباً چودہ ملین لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ہندوستان میں تقریباً بہت ساری بہت سارے ٹن برآمدات پچھتر ممالک کو کرتا ہے اس کے علاوہ ماہی گیری دو ہزار آٹھ میں بھارت کی خام ملکی پیداوار کا تقریباً ایک فیصد تھا اس سے چودہ ملین سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے اور ہندوستان کے دستور کے مطابق قوانین وفاقی اور ریاستی حکومت کے درمیان منقسم ہیں ماہی گیری کی برادریاں بہت سارے تیوہار مناتی ہیں لیکن ان کا ایک تیوہار اٹھائیس جون کو منایا جاتا ہے جس کو وہ لوگ ماہی گیری کا تیوہار کہتے ہیں